आगोलनि मानसिफोरा आइजें आयला बहुत मावोमोन जेखाइ खबाइ सेन आरो दारा उन्दुनायनि कारनै बेबायदिनो मावनानै बायनानै बायनोबो रांफोरबो बिदि गैयाथ' दा गाव गावनो आखाइनिबो सोलोंनायनि बेयो मोनसे खामानि बयनिबो बे आरो मावदावबासो इन्टारेस्ट मावाबाथ' इन्टारेस्ट गैया आरो दानि मानसिफोरा हेबनोबो रोंला इन्टारेस्ट गैयिखायनो दा बाजाराव बायो मा तलबरनि आइजें आयला बे साननैसो खोब थांबा साप्थासे जोंनि हेबनाय औवानि आइजेंफोरा दाला सान्द्रियानो जा बा खादायानो जा सेन खबाइयानो जा जेखाइ बेफोर कमबाबो जोंनियाव सय माह सय मास बबेबा बायदिया बोसोरसे थाङो नोंनि बाहायनायजों बाथ्रा आरो बेखायनो तारमाने गासैबो बेबायदि आइजें आयला हेबनायाव इन्टारेस्ट होयोबाथाय निजैनो थाखा फैसानिफ्राय बहुत रेहाय मोनो आरो नोङो फारसेखै बेखौ फाननानैबो आइजें आयला हेबनानै फाननो लाङोबा जेखाइ गंसेयाव पास्स' मोनो खबाइ गंसेयाव आरायस' मोनो खादा गंसे फानोब्ला देरस' आरायस' ताका मोनो बेफोरबायदिनो जों न'खरखौ सालायलांनो थाखाय बहुत सुबिदा जायो आरो थाखा फैसानि फारसेखैबो आरो फारसेखै नोङोथ' न'आव बाहायनो कारने मोजाङानो जाबाय नों लबरनि आइजें बायनो नांला जिहेतुके नों बे मोनसे खामानिखौ सोलोंबा बहुत रांनि फाखैबो थाखा फैसानि फाखैबो प्रब्लेमा जोबो निजे नांगौ खामानियाव बाहायनो कारनैबो नोंहा न'आवनो हेबनो रोंखाबाय नालाय बिदिनो आरो नों निजेनि खुदियाफोरखौ बा बाय गामिनि गथ'फोर इन्टारेस्ट थानायफोरखौ फोरोंना होनांगौ सोर किसु बायदिया नायबानो इन्टारेस्ट गोनांफोरा रोङो दा आंबो बिदिनो आइजें आयला हेबो आरो तारमाने खबाइबो हेबो आरो सेनबो दा दैलां समाव सानो कारने जों सेन हेबो ओमफ्राय जेखाइ गंसे गाहाम हेबो बेनिफ्राय सेनखौ किन्तु दसखान बार'खान हेबो आं निजेनि कारने आरो बेजोंनो जों दैलांसेया ना बायाबालानो सेन सानानै सेन सानानै ना लाबोनानै खावसे जायो खावसे आरो खरसनि बेलायाव फानो बेबायदिनो जों न'खरखौ मोजाङै सालायलांबाय थायो आरो बहुत आइजें आयला हेबनो रोंबा बहुत थाखानिफ्राय बासायो आरो मानो होनबाथाय नोङो आरो बाजारफ्राव लांबाथ' नोंहाथ' बाजार सोलिनो कारने तेनसन गैया दानि मानसिफोरा हेबला दा आरो आइजें आयलाखौ किसुबायदि बुजि मोनियासो लबरनि प्लास्टिकनि माबाखौ बायनानै सोलियो किन्तु आरो जाय बुजि मोननाय औवानि आइजें आयलाखोनो बांसिन बाहायो आरो